हाथक कला तऽ बहुत नीक लागैत छै मतलब लोकसभके देखैत छियै गे गाममे तऽ गेट ऊटके जे होइत छै हुनके सभ बना कऽ बे बेचैत छथिन लेकिन ओसभ हमरा आबैए नहि लेकिन देखै छियै तऽ हमरो होइए जे कि बना कऽ मतलब ई करी लेकिन हम हाथके कलामे गुलदस्तासभ बना लैत छी रङ्ग बिरङ्गके बनाबैत छियै सभ रङ्गके गुलदस्तासभ बनाबैत छियै कितना टमाटर फूलवला गुलाब फूलवला डाली बनाबैत छियै बुनि कऽ हम प्लास्टिकके पाइपसँ बनाबैत छियै आओर हम ककरो एखन देने तऽ नहि छियै किछु लेकिन हमरा देने अइ मतलब हमर अपन मायकेके मतलब हइ न किओ मौसी उसी सेसभ देने अइ हाथसँ पर्दा बना कऽ शीशा लगा कऽ ईसभ हमरा बहुत नीक लागैए हाथके जे हुनर होइत छै न ईसभ हमरा बहुत नीक लागैए गेटमेके जे होइत छै ओहो बना कऽ ओहो बना कऽ देने छथिन हमर मम्मी मौसीसभ गेटके चान्दनी आओर पर्दासभ लेकिन हमहूँ आब कोशिश करैत छियै ओसभ देख कऽ बनाबयके कोशिश करैत छियै फूल तूल सभ बनाइए लैत छियै आओर पर्दा भी बनाबयमे कोनो ओतेक नहि छै जे शीशावला पर्दा बना सकैत छियै हाथसँ बस बुनयवला जे होइत छै ने क्रूससँ ओ नहि कऽ सकैत छियै आओर आओरसभ आओरसभ जे एम्हरवला काज होइत छै सभ हम करि लैत छियै लुरि मतलब क्रूस सिर्फ क्रूस चलाबय नहि आबैत छै हमरा आओर प्लास्टिकके जितना होइ छै काम हम करैत छियै आगाँ आओर चाहबै एहिसँ बढ़िआँ करयके एहिसँ कम न करयके सिलाइ कढ़ाइमे भी हाथके हुनरसँ हम बहुत किछु मतलब कऽ सकैत छियै बहुत सिखनेहो छियै आओर बहुत आ आगाँके लेल बहुत सीखबै और बहुत बढ़िआँ करबै हाथके हुनर हमरा बहुत नीक लागैए